सोरबाफोर फट'ग्राफिखौहाय हबि महरै बा फालांगियारि महरै लानो लुबैयोब्ला आङो बेनो मोजां सुबुरुन होगोन मानोना फट'ग्राफिया फट'ग्राफिजोंबो जोङो मोजां रां आर्जिनो हायो मोजां फालांगि खालामनो हायो आरो दानि जुगावथ' बिदिनो हाबा आरिफ्रावबो मेल्ला फट'ग्राफ मेल्ला फट' खेबनि आरिनो भिडिअ खेबनि जेनेबा मेम'रिज थानायनि हिन्जाव गोदान हौवा गोदानफ्रा मेल्ला फट'ग्राफारफोरखौ लेंहरो नालाय बेनिखायनो जों फट'ग्राफिजोंबो जों मेल्ला रां आर्जिनो हायो मेल्ला मोजां फालांगि खालामनो हायो जेरै हाबानि सिजन फैयोब्ला हाबाफोरावबो आह जायनि न'वाव हाबा जादों बिनि न'वाव फट'फोर खेबनि लेंहरोब्ला थांनानैहाय फट'फोर खेब खेबनायाव मोजां जायोब्ला एबा मोजां भिडिअफोर एदित खालामनानै हगारोबा नोंखौहाय लेंहरोब्ला नों थांबाय थानो हागोन लोगोसे मोजां फालांगि खालानो हागोन मोजां रां आर्जिनो हागोन आरो दानि जुगावथ' मेल्ला सर्त मुभिफोर खालामो ना बिदि सर्त मुभिफ्राउबो नोंखौ नोंनि फट'ग्राफिया मोजां जायोबा नोंनि भिडेअसफ्रा मोजां जायोब्ला नोंखौ लोंहरगोन आमफ्राय बेबायदिनो जोङो फट'ग्राफिजों मेल्ला रां आर्जिनो हायो मेल्ला फालांगि खालामनो हायो आमफ्राय बिदिनो निउज निउज निउज चेनेल बिदिफ्रावबो मेल्ला खामानि मोनो दानि जुगाव बिदिनो एदित खालामनाय बे फट' खेबनाय भिडिअ खालामनाय बेफोरबायदि मेल्ला रां आर्जिनो हाय आरो फट'ग्राफिजों ओंखायनो फट'ग्राफियाबो फ'ट'ग्राफिखौ हबि लानायाबो मोनसे मोजां आर्खि आं बेखौनो होननो सानो आमफ्राय हाबा हाबायावथ' मेल्ला खामायनो हाखायो मोनसे हाबायावनो बिदिनो थामजि रोजा ब्रैजि रोजा मेल्ला मेल्ला मोनो बिदिनो जोङो फट'ग्राफिजों मेल्ला रां आर्जिनो हायो आरो फट'ग्राफिया मोनसे फालांगि खालामनायनि राहा आर्खि